मूंखे नंढे हूंदे खा वठी गानो ॻाइण जो शौक़ु आहे नंढे हूंदे खां वठी मां गानो ॻाईंदी आहियां पर मूंखे इहा कठिनाई ईंदी आहे त मां अञा मुंहिंजो सुरु ताल सुठो न आहे त मां अञा सुठी तरह सां गीत गायां ग मूंखे अगरि केरु गानो ॻाइण वालो मिली वञे सुठो जंहिं सां मुंहिंजो सुरु ताल सुठी तरह सां थी वञे त मां सभ जे साम्हूं सुठो गानो ॻाइण जी कोशिश कंदमि